हेलो हाँ जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी मैं काजल पटेल बोल रही थी

जी वह मैंने आपको कॉल इसलिए किया है कि मेरी फसल खराब हो गई है जिसके लिए मैंने आपको कॉल किया है

जी सॉरी आवाज नहीं आ रही आपकी फिर से बोलिए एक बार अच्छा वह बीमा नंबर बोलना है कौन सा वाला जी जी जी हाँ ठीक है आप लिखिए मैं बताती हूँ टू डबल जीरो जीरो सिक्स फोर डबल जीरो वन फाइव जी एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए टू डबल जीरो जीरो सिक्स फोर डबल जीरो वन फाइव हाँ जी हाँ हाँ यही है तो कब तक मुझे मेरे नुकसान का बीमा पास हो जाएगा हो तो जाएगा ना सर हाँ जी जी ठीक है आप जल्दी से जल्दी करा दीजिएगा

क्योंकि मेरी फसल खराब होने से मुझे बहुत नुकसान हुआ है जिससे मैं बहुत ही परेशान हूँ जी हाँ जी जी जी ओके थैंक यू